मां बाज़ारि मां हिकु मेकअप जो किट वरितो हुओ उहा ॾाढो सुठो निकितो आहे मां वॾो वरितो हुओ घटि में घटि ॿ ढाई हज़ार जो हुओ हुन जा प्रोडक्ट ॾाढा सुठा हुआ फॉरऐवर जा ईंदा आहिनि फिफ़्टी टू जा उहा ॾाढा सुठा आइटम हुआ हुन में सभु कंसीलर हुओ फाउंडेशन हुओ सभु पूरो वठितो त उहा जॾहिं मां लॻाए वियमि शादी में त माण्हू ॾाढा तारीफ़ु पिया करनि कि ॾाढो स्कीन चमिके पई ऐं ॾाढो सुठो थो लॻे किथा वठितो अथव छा अथव त मां ॿुधायां मानि की मां इहा ऑनलाइन घुरायो त सभु तारीफ़ु पिया करनि कि ॾाढो सुठो आहे ऐं हिन जा प्रोडक्ट ॾाढा सुठा ईंदा आहिनि ॾाढी सारी शयूं ईंदियूं आहिनि ईअं त महांगी महांगी बि ईंदियूं आहिनि बट हिन जो प्राइस बि सही थींदो आहे वधीक न आहे ऐं हिन वधीक आहे न घटि आहे त विच जो आहे ऐं ॾाढा सुठा आहिनि मतिलबु इस्तेमालु करण में मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हिन करे मां उहा शइ मतिलबु वठंदी रहंदी आहियां कुझु न कुझु हिन जो त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ॾाढो सुठो हूंदो आहे